हून तुस मिगी पुच्छो कि मेरा जेह्ड़ा हर बंदे दा होंदा ना कोई मन पसंदी दा इक मतलव मौसम होंदा उसी बड़ा पसंद होंदा मतलव उस मौसम बिच्च ओह् इक अलग अपने आप बिच् गै मस्त रौंह्दा ते में अगर गल्ल करां मेरी सब तोे पसंदी दा जो म्हीना ऐ ओह् ऐ मेरी एह् जेह्ड़ा सावन दा महीना मतलव कि बारिश पवा दी होऐ मतलव मज़े कन्नै मतलव उस मौसम बिच्च में वीडियो बनां शूटिंग करना बड़ा पसंद करगी और मतलव कि शैल सैल फोटोआं खिच्चगी जेह्दे कन्नै पिच्छें बारिश पवा दी होऐ बद्दल आ दे होन मतलव शैल अच्छी तरांह् दा ब्यू बने दा होउस मौसम बिच्च मीं मतलव इक अलग गै खुशी मिलदी ऐ ते दिक्खेआ जाए इक बड़ी अच्छी बाईव दा म्हीना ऐ एह् तुस बी दिक्खेआ जाए ते तुस बी इस चीज़ उप्पर गौर करी सकदे ओ ते बाकी जेह्ड़े मौसम आई गे सर्दी आई जियां जेह्ड़ा बी मौसम होंदा ओह् होर गर्मियां बड़ियां मतलव कि जिसलै बड़ा जादा गर्मी पौंदी ऐ ते उसलै मतलव बंदे दे अन्दर बी इक चिड़ चिड़ापन लोग होंदे कुसे कन्नै गल्ल करना पसंद नी करदे मतलव अपने उप्पर स्हेई होंदे पर मतलव बंदे गी लग्गा दा होंदा गल्त ऐ पर ओह् उस होंदा कि केईं बारी होंदा कि आस पास दी जेह्ड़ी साढ़ी इंबाईरनमैंट ऐ ओह् गै साह्नू मतलव उस हिसाव दा करी ओड़दी हून जियां बड़ी गै धुप्प पेदी होऐ उसलै बंदा कुसे कन्नै गल्ल करा दा होैऐ ते उनें ओह्दा सड़े दा जवाव देना क्योंकि अप्पैं सड़ी दा होंदा धुप्प दे कन्नै ते दिक्खेआ जाए साढ़ा जेह्ड़ा मानसून ऐ बैद्दर ऐ परखा आह्ला महाना होंदा एह्दे बिच्च अक अलग गै खुशी साहनू मतलव जेह्ड़ी मैह्सूस होंदी ऐ में ते मतलव जिसलै बरखा आह्ला सावन म्हीना आंदा ना एह् इन्ना पसंद इन्ना पसंद म्हीना ऐ कि में अपना छत्त दे उप्पर दा बी नी खल्ल आंदी कि में मतलव खल्ल जां ते मीं बरखा बिच्च मतलव बड़ी पसंद ऐ मतलव बरखा बिच्च जियां बरखा पवा दी होई ते में मतलव कि मेरी कोई फोटो खिच्ची ओड़े जां वीडियो बनाई ओड़े बरखा दे बिच्च बरखा च में मतलव पूरी बरखा दे बिच्च होहिये शैल मज़े कन्नै जियां मतलव ठंडा ठंडा मौसम होए हैना ठंडे मौसम बिेच्च इक इंसान दा मन बी खुश खुश इयां ठंडा ठंडा रौंह्दा ते ओह् इंसान मतलव हर बंदे कन्नै मतलव शैल तरांह् कन्नै गल्ल बात करदा ऐ ते एह् इक साढ़ा जेह्ड़ा बड़ा स्हेई मौसम होंदा एह् जेह्ड़ा सावन दा होंदा हून में तुसेंगी इक गल्ल सनानी आं में मतलव कि स्कूल मतलव कि टाईम बिच्च मेरे मतलव आखदे नी जिसले बंदे गी कुसे चीज दा जनून सवार होए ते उसले बंदा मतलव उस चीज गी जेह्ड़ी अग्गैं पिच्छें जिन्नी बी परेशानी होन ओह् भुल्ली जंदा ऐ ते में पर अग्गैं गै बारिश पसंद ऐ में तुसें गल्ल सनानी आं अपने स्कूल टैम दी में स्कूल टैम बिच्च में मतलव बड़ा मतलव चाऽ ऐ अजें बी मिगी बड़ा चाऽ ऐ अजें बी में करनी होनी पार्टिसिपेट हर फंक्शन च पा्टरटिसिपेश में पार्टिसिपेट करनी होनी में उसले दी तुसेंगी गल्ल सना नी कि जिसलै बी मतलव साढ़े पंदरां अगस्त दा फंक्शन होंदा शब्बी जनवरी दा फंक्शन होंदा कोई बी फंक्शन लाई लैओ तुस जे मतलव जेह्ड़े होंदे उंदे बिच्च मतलव पार्टिसिपेट करना गै करना बड़ा चा हा में चाह्दी ही कि जिसलै मतलव एह्कड़ा टैम लंघाई ओड़ां अगले टैम बिच्च में एह् सोचना नी पवै कि में उत्थें रेहियै बी कुश नी कीता एह् चीज मीं मतलव बड़ी बुरी लगदी ही में मतलव जेह्ड़ा बी प्रोग्राम फंख्शन होंदा हा उसी में बड़ी सैल अच्छी तरां पार्टिसिपेट करदी ही चे साढ़ै मतलव जिसलै बी मतलव दिक्खेआ जाए साढ़ै जिसलै बी फंक्शन फाईनल होंदा हा ना जियां पंदरां अगस्त उस दिन साढ़ा डांस कंपिटिशन होंदा हा ते उस टैम उप्पर बरखा पौनी गै पौनी लेकिन अस मतलव कि बरखा गी ना दिक्खियै मतलव अपने खाल्ली ओह्दे पर दिक्खना कि साढ़ा जेह्ड़ा फंक्शन ऐ इसी असैं अच्छी तरां कन्नै पूरा करना ऐ ते मतलव साहनू भुल्ली गै जंदा हा अस बरखा बिच्च गिल्ले होआ जाह्गे जां घरअसें बड़ा बोलदे बमार होई जाना तुसें केईं बारी साढ़ी रियासलां चला दियां होंदियां हां बारिश पेई जंदी ही साढ़ी युनिफार्म जेह्ड़ी गंदी होई जंदी ही खऱाब होई जानी तुसेंगी पता ते ऐ जिसले बरखा आह्ला मौसम होए ते स्कूलें कालज़ें बिच्च किन्नी मिट्टी गै मिट्टी होई जंदी सारी कपड़ें गी सलोई जंदी ते ते सारे कपड़े मतलव खराब होई जंदे हैनी ते मतलव अस एह् चीज़ गी ऐनी उसले दमाक बिच्च उसले के हून बी नी है कि एह् चीज़ सच्ची ऐ कि जिसले कोई चीज उप्पर पूरे दिल कन्नै जा जान लाईयै करा दा होऐ ना उसले बंदे गी अग्गें पिच्छें दी कोई टैंशन नी होंदी ते परेशानियां ऐनी लब्भदियां ते उस टैम बिच्च जिसलै साढ़ा फंक्शन ही पैह्लें ते मतलव बरखां पौंदियां रेहियां उसले ते चलो इन्ना ऐनी होंदा जिसले स्कूल च साढ़ी रिआसलां चला दियां न उसले बरखा पेई उसले चलो स्कूल दे अन्दर अस मतलव हाल दे अन्दर प्रैक्टिस करी लैंदे हे लेकिन जिस दिन साढ़ा फाईनल हा ना जिस दिन पंदरा अगस्त आह्ले दिन प्रफाम करना हा असें उत्थें अग्गैं ग्राउंड़ ही खुल्ला ग्राउंड़ खुल्ले ग्राउंड़ दे बिच्च तुसेंगी पता ते है किन्नी मिट्टी मतलव होंदी ऐ उत्थें उत्थें साढ़ा फंक्शन हा अग्गें दिक्खनें आह्ली गल्ल दिक्खो सारें दे मतलव कि बाकी जेह्ड़े स्कूल बड़े सारे स्कूल उत्थें आ दे हे स्टेट लैवल दा फंक्शन हा साढ़ा बड़े सारे स्कूल आए दे हे उत्थें बाकी स्कूलेंदे बेल्ले मतलव बरखा घट्ट ही जिसले साढ़े स्कूल दा मतलव नांऽ उनें उत्थें अनाउंस कीता कि हून एह्कड़ा स्कूल आन लगा ऐ ते साढ़े स्कूल दी बारी बरखा महां इयां मतलव रुकनें दा नाम गै नी ले इन्ना मतलव जादा बरखा पेई इन्नी मतलव जादा बारिश पेई ते जियां साढ़ा गाना स्टार्ट होया ना ते उसले नी दिक्खेआ कि बरखा ऐ जां केह् ऐ मीं ते अग्गैं गै बड़ा पसंद ऐ एह् मौसम में ते अग्गैं गै इयै चहांदी ही क् बारिश पेई जाए लेकिन इन्नी मिट्टी पलीत होनी एह् नी ऐहा पता उस दिन मतलव साढ़ी भलेआं गै बड़ी जादा बारिश जेह्ड़ी ओह् पेई ओह् कुसले उसले मतलव जिसले साढ़ा परफार्मिंग स्टार्ट होई गेआ लेकिन अस तुस मन्ने आह्ली गल्ल एह् दिक्खो कि मतलव असें ओह् टैंशन बिल्कुल नी लेइये मतलव उस चीज गी असैं दिक्खेआ गै नी कि बारिश पवा दी ऐ जां केह् ऐ ते अस अपने कम्म उप्पर मतलव कि ध्यान दित्ता कि केह् ऐ इसलै अपने स्कूल कन्नै आए दे स्कूल गी जताना ऐ असें तुस मनगे मेरी सारी मतलव कि मेरी सारी जेह्ड़ी ड्रैस ही कास्टयूम ऐ बियर कीती दी ही पाई दी ही मेरी सेरी मतलव कि खऱाब होई बारिश दे कन्नै ते तुसें पता ते ऐ बारिश दे कन्नै किन्नी ओह् होई जंदी ऐ लेकिन में तां बी सारी ओह् चीजें गी साईड़ च रक्खियै अपनी परफामैंस उप्पर ध्यान दित्ता तुसें मनने आह्ली गल्ल एह् ऐ कि सामनै जेह्ड़े जजिज बैठे दे हे उनें बी मतलव इन्ना जादा साहनू साढ़ा मतलव अपना ऐप्रिशेट कीता मतलव बाहदुरी दित्ती शाबाश दित्ती कि बच्चें च किन्ना जादा इस चीज आस्तै जनून ऐ कि बच्चे सारी बारिश गी मतलव शड्डियै अपनी ध्यान खाल्ली ओह्दे उप्पर देआ दे कि अस पार्टिसिपेट करन आए दे आं ते करना ऐ कोई बरखा गी नी दिक्खेआ कि बारिश पवा दी ऐ जां केह् होआ दा ऐ मज़े कन्नै असैं अपना पर्पार्मैंस दित्ता ते साढ़ा स्कूल मतलव फस्ट पोज़िशन उप्पर आया ते बाद च जिसलै आइयै ते घर आह्ले बोला दे हे तुस इन्ने गिल्ले होई गे बमार होई जाह्गे जां जिसले उनेगी पता लग्गेआ कि फस्ट आया घर आह्लें बी बड़ा कारीफ कीती ओह् चीज होंदी अगर बंदा सच्चे दिल कन्नै कोई बी चीज़ करे ना ते उस चीज दा जरूरी नी ऐ कि उस चीज गा पाई लैओ दां बिमर गै होई जाओ लेकिन तुस सच्चे दिल कन्नै अगर उसी करी बी ओड़ो ना ओह् तुंदे लोई इक अलग गै मतलव ओह् बनी जंदा ऐ भाव बनी जंदा ऐ ते बस इयै आखना चाह्गी कि मेरा मतलव में अपनी गल्ल करां ते में इयै पसंद ऐ कि मेरा मतलव सावन महीना जेह्ड़ा मौसम ऐ में इस मौसम बिच्च अपनी वीडियो बनाना जियां मिगी गानें दा बड़ा शौंक ऐ केंई ऐसे राग होंदे जेह्ड़े जियां इस मौसम बिच्च मल्हार बड़ा मश्हूर ऐ फिर मल्हार बड़ा मश्हूर ऐ ते हैं इस मौसम बिच्च मतलव एह् राग गाने दा इक अलग गै नन्द ऐ कि मतलव इक खुशी आह्ला भाव बंदे दे अन्दर होई जंदा ते बस इयो ऐ कि में मतलव बनाना चाह्गी वीडियो बनाना चाह्गी जां फोटो खिच्चना चाह्गी ते में इस मौसम गी गै आखगी कि इस मौसम बिच्च गै करां ते उऐ ठीक ऐ